घर मे खाना बनाने के लिए हम बोले थे तो वह बोले की हम होटल खोलेंगे तो होटल नहीं खोलने दिए बोले की जे नहीं होटल नहीं खोलना है घर में खाना बनाना है घर में मतलब आटा आटा छानो चलो रोटी बानाओ सब्ज़ी बानाओ बच्चे को खिलाओ सबको खिलाओ पीलाओ अच्छे से देखभाल करो तो हम सोचे की एक होटल करके और मतलब साग सब्ज़ी जो भी हो रोटी चावल जो हम बनाते रखते हर चीज़ करते तो बोल नहीं घर का सासु माँ बोली की नहीं यह तुमको नहीं करना है तुम घर का ही काम करो घर में ही रहो घर का सब देखभाल करो क्योंकि घर में जो काम होता है वह काम ही काम होता है घर में है चावल धोना सब्ज़ी काटना दाल बनाना सब्ज़ी बनाना मसाला पीसना मतलब जे भी मतलब घर को रसोई का जो भी काम है हमको एक एक एक काम करके और लिपटाना है बच्चे को खाना खिलाना है बच्चे को देखना है बाज़ार जाना है सब्ज़ी लाना है मतलब हर चीज़ मतलब हमको ही करना है तो हम बोले की जे ठीक है हम कर लेंगे सब्ज़ी लाना सब्ज़ी लाकर सब्ज़ी काटे गोभी आलू टमाटर धनिया पत्ता मतलब जे भी साग सब्ज़ी मे जो भी हो वह हम लाएँगे बनाएँगे किचेन में रखेंगे मीट मछली तो उतना हमको अच्छा ही नहीं लगता है तो मीट मछली कहा से बनाएँगे नहीं बना पाते है हमको अच्छा ही नहीं लगता है ह पनीर बनालेंगे मट आलू टमाटर धनिया पत्ता इ सब मतलब हर चीज़ डालकर सब सब्ज़ी बना देंगे एकदम अच्छा खासा बना लेंगे पनीर का सब्ज़ी बना लेंगे चावल बना लेंगे दाल बना लेंगे रोटी बना लेंगे मकई का रोटी बना लेंगे बाजरा बना लेंगे भाखरी बना लेंगे हर चीज़ बना लेंगे बनाकर और अच्छा खासा मतलब हम छोड़ देंगे हम किचन में जो हमें घर परिवार का रुकाएँगे मेरे पति मेरा लड़का मेरा बेटा मेरा बेटी सब आएँगे तो खाएँगी सब खाना खाएँगी तो खाना खाते समय बोलती की हाँ मम्मी ऐ तुम्हारा सब्ज़ी बहुत अच्छा चल रहा अच्छा लग रहा है खाने में भी देखने भे में भी अच्छा लगता है रोटी हमको बहुत थोड़ा ज़्यादा बना देना हम खाएँगे चावल भी बना देना थोड़ा हमें लांच में खाएँगे लें रोटी ले जाएँगे और खाएँगे उहाँ पर लांच में स्कूल में खाएँगे रोटी सब्ज़ी चावल बोला ठीक है ले जाएँगे हम बना देंगे तुम ले जाना वही स्कूल में खाना और मेरा किचन को थोड़ा बहुत साफ़ भी कर लेंगे किचन भी साफ़ रहना भी अच्छा है क्योंकि किचन में महिला ही लोग वह बनाएगी खाएगी रखेगी किचन को जितना साफ़ सुथरा रखने में अच्छा होता है किचन को साफ़ ही रखना चाहिए बर्तन भा भावना जो भी होता है मतलब किचन को पूरा साफ़ करने से यह होता है की किचन में कोई भी लोग आ जाते है बाहर का हो घरेलु का हो गाँव समाज का हो कोई भी आ जाते है तो बोलते है की हाँ इसका किचन देखो कितना अच्छा खासा साफ़ सुथरा है चल रहा है हम लोग पहले इस नम्बर तो किचन को ही देखेंगे की हाँ पहले किचन को साफ़ से साफ़ सफाई रखेंगे उसके बाद सस्पेन गैस धराएँगे सस्पेन डालेंगे चायपत्ती चीनी धर के उसमें मतलब दूध उध मतलब डालकर अच्छा से चाय उय बनाएँगे की हाँ मेरे मेहमान लोग आए है उसको चाय पानी हर चीज़ होना चाहिए मेहमान लोगों को तो हर चीज़ होना चाहिए चाय पानी तो सबसे पहले देना चाहिए उसके बाद नाश्ता देना चाहिए खाना पीना देना चाहिए पानी देना चाहिए स्वागत करना चाहिए बैठाना चाहिए और किचन में जो भी हो वह देखकर फल फुल जो भी हो मेहमान लोग को खिलाना